अजमेर ज़िले में खेती ॿिन्ही तरीक़नि सां कई वेंदी आहे जिनजा नंढा नंढा खेत आहिनि उहो बेलन सां खेत खे जोतंदा आहिनि ऐं जिनजा वॾा आहिनि उहो नईं टेक्नोलोजी सां पंहिंजे खेत जी सिंचाई कंदा आहिनि उन में टेक्टर खे बि जोप ॾई खे हलायो वेंदो आहे ऐं खेती में खाली लीमां मिर्च सौंफ ई कान पोखींदा आहिनि ॿिया बि घणई शयूं थींदियूं आहिनि जीअं सियारे में मटरु फ़ली सरियहें टमाटा पालक बथूआ मेथी गजिरूं लाहोरी गजिरूं इहे थींदियूं आहिनि गोगिड़ूं थींदा आहिनि में गर्मियुनि में मेहा भींडी गुवार इहे भाॼियूं थींदियूं आहिनि इन करे तरीक़े सां हर सीजन में अलॻि अलॻि तरीक़े जूं भाॼियूं पोखियूं वेंदियूं आहिनि ऐं खाली लीमां मिर्च सौंफ ई कान थींदा आहिनि जीरो बि अजमेर में ॾाढो सुठो पे जी पैदाइश थींदी आहे